देखियौ रिनोल्ड्ल कम्पनीके जेहने पेन बढ़िआँ चलल तऽ कुछ एहि पेनमे खामिआँ सेहो अछि जेनाकि लिखैमे बहुत पातर यऽ हाथसँ कए बेर छूटि जाइए पिछड़ि जाइए और जे छै से अक्षर सेहो एकर बहुत छोट होइए महीन होइए